धार्मिक स्थल तऽ बहुत तरह के पावनि होइत अछि जाहिमे सऽ एकटा पावनि यऽ सामा चकेबा सामा चकेबामे हम सब माटिके बहुत तरहके बहुत प्रकार के मूर्ति बनबैत अछि मूर्तिमे जेना भऽ गेल लोटबिछनी लोटबिछनी भय गेल सामा चकेबा भय गेल आ कुत्ता भय गेल बिलारि भय गेल चुगला चुगली भय गेल बहुत तरह के बनबैत अछि ओना बहुत नीक लागैत अछि हमरा बहुत नीक अनुभव मिलैत अछि हम बनबै लए सीखने छी सीखै छी मम्मी के साथ बैठ कऽ माटि के नीक सऽ सानैत अछि ओहि सऽ हम मूर्ति बनबैत छी ओकर पूरा ध्यान मूर्ति पर दैत अछि खराब नहि भय जाय कहय मतलब नीक सऽ बना सब हमर देखत तऽ तारीफ करय एहन हम मूर्ति बनबै छी फेर ओकर रंग पेंट करै छी ओ देखैमे सुन्दर लागय फेर ओकरा हम सुखाबै छी ओकर फेर हम सिन्दूर टिकली जे भी होइया ओ सब करै छी रंग सॅं